औ आं सावगारि बिजाबफोरखौ फरायनो जोबोद मोजां मोनो मानोना सावगारि बिजाबफोरखौ फरायोब्ला आङो जोबोद एन्टेरेस्टिं मोनो जेरै आखिनाय आरो बे मोनसे सावगारि आखियोब्ला बे सावगारियावहाय मा मा गाबनि खालार फुननांगौ बेफोरखौ होनानै फुनोबा जोबोद समायना नुयो जेरै जोङो थायसे थायजौ फिथाय आखियो बे थायजौआवहाय मा ओ मा गाब फुननांगौ बे गाबफोरखौ फुनोबा जोङो नायनो मोजां नुयो जेरै मोनसे मिथिंगायारि सावगारि बे मिथिंगायारि सावगारियावहाय जोङो मा मा गाब फुनोब्ला समायगोन बेफोरखौ फुननो आङो जोबोद मोजां मोनो आरो बेबायदिनो आङो गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि सावगारि बा माबा मोनसे फिथाय फिथाय सामथाय बिफोरबायदिखौ मोजां मोनो आरो